मां वण टिण पोखण लाइ कारी मिटीअ जो उप्योग कंदो आहियां पहिरीं खॾो खोदे हुन मां कारी मिटी कॾी हुते बिहाए ऐं हुन में जेको वण जो पौधो हूंदो आहे हुओ विझी वरी वापसि कारी मिटी भरे हुन खे पाणी जा सचकारा कंदो आहे आहियां पाणी सां भरे अहिड़ी तराह धीरे धीरे जेके पौधा वण अचणा हुजनि पोखणा पहिरीं कारी मिटी कॾी खॾो खोदे हुन अंदर हुए वण जा पौधा विझी जेके नढिड़ा पौधा गुलाब जा गुल ॿिया आहिनि हेड़ा कूंडियूं हूंदियूं आहिनि हुन में रखी ऐं अॻिते हुन पाणी सां भरे करे मटी सां कारी पिली सां भरे पाणी ॿियो वेंदो आहे ईअं करे वण टिण पौधा वॾा थी वेंदा आहिनि कली मां वॾो थी वेंदी आहिनि इयो आहे से बाकी खाध यो उप्योग तंहिं वक़्तु फ़ोनो आए न कंदो हुआसीं हाणी नई टैक्नॉलोजी मेंं खाध बची वियो आहे इहो सभु घणो वापार थी वियो आहे ठीकु आहे